جیسا کہ آپ کا سوال ہے کیا میرے پاس ہیلتھ کیئر انشورینس ہے یا نہیں تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرے پاس ہیلتھ کیئر انشورینس نہیں ہے اور نہ میں نے اپنے خاندان کے کسی فرد کے لیے اسے استعمال کیا ہے کیونکہ ہم نے آج تک یہ ہیلتھ کیئر انشورینس نہیں بنوایا ہے لیکن عموماََ دیکھا جائے تو آج کے وقت میں ہمیں یہ جتنے بھی انشورینس جو ہماری بہتری کے لیے ہوتے ہیں وہ ہمیں بنوانے چاہیے تاکہ وقت پڑنے پر ہم اس کا اچھے سے اچھے طرح استعمال کر سکیں اور اس سے پوری طرح فیض یاب ہوسکیں